गोंयचें राज्य दुसऱ्या राज्यां पासून आजून खूब फाटीं आसा तेंची ग्रोथ जी आसा ती खूब बरी फुडें जाल्ली आसा आनी आमचें गोंय आजून फाटींत उल्ललें आसा तेंची म्हणजे मे पयलें म्हणजे तेंची इनफ्रास्ट्रक्चर खूब भायल्या राज्यानसून खूब कमी डॅवलॉप जाल्लें आसा जशें की आमची टॅक्निकल आमचे आयटी इंडस्ट्री चो भायल्या राज्यांनी चडशे आयटी पार्क जाल्ले आसा आनी ते गोंयान आजून जाल्ले ना तरी सुद्दा गोंयान फक्त सर्वीस बेज कंपनीज येयल्ल्यो आसा आनी भायल्या राज्यांनी आयटी पास करून सोगले प्रॉडक बेज हे प्रॉडक बेज कंपनी जाल्ल्यो आसा

गोंयांत एम्प्लॉयमॅण म्हणजे चडशे भुरगे हांगा काम करून एक्सपिरन्स घेवन परत भायरू काम करपाक वयता आनी हांगासल्ले भुरगे शिक्षणीक पासून खूब तेंकां त्रास जाता